सहरसा जिलाके महिषी गाममे एकटा फील्ड छै जकर नाम छिए राजकमल क्रीड़ा मैदान ओहिठाम अनेक प्रकारके खेल खेलल जाइ छै जेनाकि किरकेट खेलल जाइ छै कबड्डी खेलल जाइ छै फुटबॉल खेलल जाइ छै वॉलीबॉल खेलल जाइ छै इत्यादि सालमे एक सालपर हरेक साल प्रतियोगिता कएल जाए छै कखनहुँ कखनहुँ किरकेटके प्रतियोगिता कएल गेलैए जकरा हमसब टूर्नामेन्ट कहै छिए ओहिमे सोलह टा टीम आबै छै मनेकि भिन्न भिन्न गामसँ जेनाकि बघवा भऽ गेलै बनगाँव भऽ गेलै सरौनी छै इत्यादि गामसँ आबै छै ओ सोलह टा टीम मिलिके ओतऽ खेलै छै ओतऽ एक टीमके चारि टा मैच देखल जाइ छै जे सोलहटा टीम छै ओहिमे जे आठ टा जितलै ओ क्वालीफाइ कऽ गेलै फेर आठ टा मे जे चारिटा जितलै ओ सेमिफाइनलमे गेला आओर सेमीफाइनलके बाद जे जितलै दू टा ओ फाइनलमे गेला आओर फाइनलमे जे जितलै ओ बुझिते छी जे ओ फाइनल जीत गेला ओ देखै खातिर आदमीके बहुत सारा भीड़ रहै छै करीब तीनो हजार चारि हजार आदमी ओतऽ देखैलए आबै छै ओकरा